جی ہاں میں نے اس کییم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کییم میں اپنے مواد بدلنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور میں نے کچھ ٹولس کا بھی یوز کیا گرافک ٹو ڈی تھری ڈی یہ سب چیز کا میں استعمال کیا تھا تو میں کامیاب نہ ہو سکا کچھ سوشل میڈیا اور آن لائن سے مدد لیا تھا تو میں اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن ان شاء اللہ میں اسی طرح آگے بھی لگا رہوں گا کوشش کرتا رہوں گا اور ایک دن اناء اللہ ایسا دن آئے گا کہ انشاء اللہ میں اس گیم کو اپنے طریقے سے پورا کوشش کروں گا کہ اس گیم کو بہتر اور کامیاب طریقے سے اور بہترین بناؤں گا انشاء اللہ